बैंगन कितने कुंटल दिए सर थोड़ा कम में दीजिए रेट बहुत ज्यादा है पचीस में कीजिए और गो तो हम आपसे छब्बीस में लेंगे तो बेचेंगे कितने में और गोभी ठीक है अच्छा गोभी कैसे दिए दस वाला ही दे दीजिए दस वाला आठ में करके दीजिए ताकि हम दस में बेचें तो हमें भी दो रुपए मुनाफा मिले तो हमको पचास रूपए में दे दीजिए ठीक है मटर भी दे दीजिए बीस किलो मटर कैसे दिए अरे मटर में भी कुछ कम कर दीजिए चलिए ठीक है तो म मटर बीस में क बीस किलो कर दीजिए अरे बीस किलो कर दीजिए

प्याज कर दीजिए प्याज कैसे दिए अरे तो हम आप हमको इकट्ठा ले कर बेचना भी तो है हमको भी तो मुनाफा होना चाहिए

चलिए दस किलो उसको भी दे दीजिए और आलू